खेलने कूदने से हमारा शरीर एक दम स्वस्थ रहता है और हम लोग को खेल कूद हमेशा करना चाहिए खेलना कूदना चाहिए क्योंकि खेलने कूदने से हमारा शरीर एक दम सही रहता है कोई भी गेम खेलिए खेलने वेलने से हमारा शरीर एक दम अच्छा रहता है खेलने खेलने कूदने से आपना मानसिक संतुलन एक दम अच्छा बना रहता है आपका कोई भी काम करेंगे आपका मन लगता है नहीं खेल कूदने खेले कूदेंगे नहीं तो आपका शरीर एक दम खराब हो जाएगा खेल कूद खेल कूदे वूदे से आपका शरीर एक दम अच्छा रहता है अब आपका शरीर एक दम अच्छा रहता है आपका मन मानसिक संतुलन बना रहता है अच्छा खेल को कोई भी गेम खेले खेले कबड्डी कबड्डी खेलों उसमें भी आपका हाथ पैर मूव करता है वह भी सही रहता है क्रिकेट खेले वह भी आपका सही रहता है क्रिकेट में वह बॉडी पूरी मूव करती है उससे भी आपका फ़ायदा रहता है और कोई भी गेम खेले पर गेम खेलना चाहिए गेम खेलने से आपका मन एक दम शांत संतुलन रहता है कोई भी काम करेंगे तो आपका मन लगेगा इसलिए कोई भी गेम खेलना चाहिए क्रिकेट भी खेलना चाहिए बहुत से ऐसे गेम हैं जो की खेलने से आपका मन एक दम संतुलन रहता है गेम खेलने से आपका शरीर एक दम बॉडी एक दम अच्छी रहती है थकान नहीं रहता शरीर में कोई भी इसीलिए इसीलिए सब लोग सुबह उठके एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि सभी एक दम तकाई उधर एक दम अच्छा बना रहे खेलने कूदने से शरीर एक दम अच्छा बना रहता है और खेल कूद शरीर के लिए बहुत ही स्वास हानी बहुत ही उपई धारक उपयोग द्वारक है और खेलने कूदने से मनुष्य बहुत ही अच्छे रहते हैं कोई भी गेम खेलने पर खेलना चाहिए जैसे क्रिकेट खेलने से आपका पूरा से बॉडी मूव करती है उससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलता है और कोई भी गेम खेलने पर खेलना चाहिए आपको कोई भी कबड्डी खेल उसमें भी आपको फ़ायदा रहता है और गेम खेलने से भी और अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो आपका मन नियम संतुलन मतलब अच्छा बना रहता है आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें मन लगेगा थकान नहीं रहेगी आपके शरीर में आप अच्छे से डोल बोल सएंगे बहुत लोग कहते हैं कि न खेलने वेलने वजह से एक दम खराब हो जाते हैं खेलने कूदने से आपका शरीर एक दम अच्छा रहता है एक दम बॉडी भी एक दम मतलब आपको रिलैक्स रहेगा कोई दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी खेलने से आपका बहुत बढ़िया चलाता है खेलना कूदना आपका आपका माइंड भी एक दम फ्रेश रहता है आप कोई भी काम करेंगे तो आपको पढ़ने लिखने में भी अच्छा लगेगा और आप खेले कूदेंगे तो आपका स्वास्थ्य एक दम सही रहेगा खेलने कूदने से स्वास्थ्य एकदम सही रहता है आपका मन भी बना रहता है एक दम कोई भी काम करेंगे तो आपका मन लगेगा पढ़ने लिखने में भी मन लगेगा खेलने कूदेंगे हमेशा पढ़ते रहेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा इसीलिए खेल कूद करना बहुत ही ज़रूरी है खेलने कूदने से आपका शरीर एक दम अच्छा हो जाता है और बॉडी बॉडी एक दम बहुत ही अच्छी रहती है और शरी कोई भी शरीर में दर्द नहीं वर्द नहीं होता गेम खेलने से गेम खेलने के बाद आपका शरीर एक दम फ्रेश हो जाता है आपका बहुत कोई भी काम करेंगे आपका मन लगेगा पढ़ाई वढ़ाई करेंगे काम भी करेंगे तो भी अच्छा लगेगा पढ़ते पढ़ते आपका आपका मन एक दम बेकार हो जाता है आप इसीलिए कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए आपको आपको गेम खेलने से आपका शरीर बॉडी एक दम फिट रहेग